जी सर आपका बात हमारे यहाँ के सबसे प्रसिद्ध ट्रैवलर एजेंसी से हो रही है आपका हमारे ट्रैवल एजेंसी में स्वागत है बताइये हम आपका किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं जी सर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की वैराइटी के कारें हैं आपको हम कई सारे कारें सजेस्ट कर सकते हैं जो की आपकी यात्रा को सफलतापूर्वक एवं मनोरंजनपूर्वक आपको वहाँ पहुँचा देंगे क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस डेट पे ये कार चाहिए जी सर आपको ये कार पाँच सितंबर के लिए हमारे यहाँ से दी जाएगी आप क्या हमें बता सकते है कि आप लोग कितने लोग ट्रैवेल करेंगे जी सर आपको दस यानी की आपको इलेवन सीटर कार चाहिए जी सर हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कारें हैं जिसमें आपको सभी चीजों की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी अब हमें एक बात और बता सकते हैं कि आपको इस जगह से लेकर के कहाँ तक के लिए यात्रा करनी है जी सर तो आपके आपके अनुसार जैसे कि आपको दस सीटर दस लोगों के लिए कार चाहिए या वो हम आपको शक्तिनगर से लखनऊ तक की यात्रा करनी है तो उसके लिए हम आपको दो तीन कारें सजेस्ट कर सकते हैं जी सर जैसे कि आपको अगर से ग्यारह सीटर कार चाहिए तो इसमें अगर से हम आपके बजट के अनुसार बात करें थोड़े सस्ते हो तो हम इसमें आपको ट्रैवलर फोर्स की मुहैया उपलब्ध करा सकते है जिसमें की कुल एक साथ बारह लोग आराम से जा सकते हैं और सर अगर सर आप सर और भी अगर से आपको हाँ अच्छे प्राइस में और महंगी कार चाहिए तो आपको हम ईडीका भी बता सकते हैं ईडीका एक बहुत अच्छी कार है जिसमें आपको ए सी की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं ये हम साथ में आपको सारी सुविधाएं सीट के पास ही होती है जैसे कि चार्जर पॉइंट सीट आगे पीछे करने का एवं जो भी आपको सुविधाएं चाहिए सभी चीज़ें आपके परसनल सीट के पास ही होती हैं लेकिन इसका प्राइस सब थोड़ा ज़्यादा है आप कहे तो हम आपको इन सब की कीमतों का भी अंदाजा दे सकते हैं सर जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले कार का नाम बताया था ट्रैवलर फोर्स इसका शक्ति नगर से लेकर के लखनऊ तक जाने का किराया पच्चीस हजार रुपये है एवं आपका जो हमने दूसरे कार इडगा का बताया था उसका किराया शक्ति नगर से लखनऊ का पैंतीस हजार रुपये होगा जी सर आपको अगर से प्राइस की दिक्कत ना हो तो आप ईडीका ही बुक करिए ये बहुत ही कंफर्टेबल फील कार है जी सर ऐसे कोई भी खराबी यह दिक्कत हमारे यहाँ आज तक किसी भी यात्री को नहीं हुई है और हमें यह उम्मीद करते हैं की आपको भी ऐसी किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सर वहाँ पे सिर्फ हमें यह जाने का प्राइस बताया अगर आपको वहाँ तीन या चार दिन के लिए रुक के घूमने का पैकेज चाहिए तो आप दूसरी कंपनी से बात कर सकते हैं हमारे यहाँ ऐसे किसी भी प्रकार की गाइडेंस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं सर आपको हमारे यहाँ ही दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है आप जिस तरीके से हमारे यहाँ भुगतान एवं फॉर्म फिलअप करना चाहें वैसा कर सकते हैं जी सर इसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट दिया जा सकता है सर अगर से आप यह रजिस्ट्रेशन किसी महिला के नाम पे कराते हैं तो हम आपको इसमें सात से आठ परसेंट तक का डिस्काउंट दे पाएंगे जी सर धन्यवाद